ना हमनो थाखाय जोंनो बेराद आइजें नांगौ जोंनो माब्लाबा माब्लाबा जों कलेज स्कुल कलेज गैयाबा जों ज' ज' ना हमहैयो जों जेखायजोंहाय ना हमहैयो जों माब्लाबा थोरसि लानानैहाय जेखाय लानानै न' खाथि खाथियावहाय हमहैयो जाम्फैफोरावहाय गुरनानै लायो आरो जेखायजोंहाय ना हमनो थाखाय माब्लाबा माब्लाबा मुसारिजोंबो थाङो जों माब्लाबा लाफिजोंबो थाङो लाफिजोंबो हमनानै लायो माब्लाबा जेखायजोंबो गुरनानै लायो जों ना हमनानै बिराद मोजां मोनो नाखौ बयबो हमो जों जेखायजों नो बांसिन हमो जों माब्लाबा माब्लाबा खादाजोंबो जेखायखौ हमनानै लायो जों नाखौहाय मुसारिजोंबो हमनानै लायो नाखौ जेजोंनो मेजोंनो मोनो आखाइजोंबो मोनो नाखौ जों आखाइजोंबो हमनानै मोनो जेखायजोंबो गुरनानै मोनो जों जों मुसारिजोंबो ह'नानै लायो माब्लाबा माब्लाबाथ' जों ज' ज' सिख्लाफोर गोजा ज' ज' ना हमहैयो ना गुरहैयो जेखायजोंहाय माब्लाबा लाफिजोंहाय थाङो माब्लाबा माम्मि मोनजोंबो थाङो माब्लाबा गामिनि आनै आबैमोनजोंबो थाङो जों ज' ज' हाय माब्लाबा आबैमोनजोंबो गुरनानै लायो ज' ज' थाङो ज' ज' गुरनानै लायो ज' ज' सारनानै लायो माब्लाबा माब्लाबा ज' ज' ना गुरहैयो माब्लाबा माब्लाबा सारनानैबो लायो माब्लाबा माब्लाबा दैआवहाय जों दांग्रोमनानैबाबो मोनो अन्थाइृ सेरावहाय जों जेखायजोंनो बांसिन गुरो आरो नाखौहाय नाखौ जों गुरनानैहाय मोनखायो आरो ना ना हमनो रोंबाथाय नाखौ मोनखायो बयबो जों बेखौ बयबो मिनथिखायो जों जेखायजोंनो बांसिन नाखौ हमो बेनिखायनो जों बांसिन जेखायखौ बाहायो ना गुरनायाव ना हमनायावहाय जों जेखायजोंनो बांसिन गुरो मानोना जेखायजोंनो बांसिन मोनो सिफोरजोंबो मोनो आरो थेवब्लाबो आं हारसिं हारसिंब्ला जेखायजोंनो मोनो ज' ज'ब्ला जेजोंबो लाफिजोंबो हमनानै लायो मुसारिजोंबो हमनानै लायो जों